हॅलो हांव माशेंतल्यान प्रिया भिसे उलयता हांवे काल राती फोन करून तुमची गाडी बूक केल्ली आयज म्हाका हॉस्पिटलांत वचपाक जाय अशें हांवे तुमकां सांगिल्ले आनी म्हाका धा वरांचेर वचपाक जाय अशेंय तुमकां सांगिल्ले आनी तुमी म्हाका हां म्हण सांगिल्ले टायमाचेर धा वरांचेर पावता अशें सांगिल्ले पण आता ऑल धाक पांच मिनटां आसात अजून मेरेन तुमी पावलेनात खंय आसात तुमी तुमी आनीक कोणाचें भाडे घेवन गेल्ले आसात पूण अजून धा जायत आयली आता तीन चार मिनटां उरलीं अजून मेरेन तुमी पावले ना म्हाका म्हजो नातलग हॉस्पिटलांत ऍडमीट आसा आनी दनपारचें जेवण ताका घेवन वचपाचें आसा आनी तुमकां खबर आसा पेशंटाक टायमार जेवण दिवपाक जाय सो हांव इफ तुमी जर आता लेट केलो आनी उशिरा आयले जाल्यार हांव उशिरा पावतले ताका जेवणाक प्रॉब्लेम जातलो तुमकां इतलो वेळ कित्याक जालो म्हाका सांगात तुमी सद्या खंय आसात येवपाक लागल्यात काय खंय आनी कोणाक घेवन दुसरे कडेन गेलात येवपाक लागल्यात बरें खंय पावल्यात तुमी पैंगीणी म्हाका सारके सांगात पैंगीणी खंयच्या सुवातेर आसात तुमी पैंगीणच्यान फुडे पावले बरें आसा हांगा पावता पर्यंत कितली जातली धा मिनटां तरी वतली तुमी सवा धाक पावतले हांगा जर तुमी इतलो लेट पावलो जाल्यार म्हाका वचपाक उशीर जातलो कशें तरेन मातशें बेगीन पावात न्ही बरें कितल्यांक पावतात तुमी धा वीस मेरेन पावतात बरें आसा मातशें बेगीन पावात कित्याक म्हाका दनपारां बारा पयली हॉस्पिटलांत पावून जेवण दिवपाक जाय बरें जाता तितल्या बेगीन येयात